जोङो मेथाइ होनोब्ला रोजाबनाय होनोब्ला संगीत होननांगोन संगीताव जोंहा मोनथाम बोसोर सर्जाबहोना जायो जायखौ जोङो गीत नित्य बायद्ध होनो जायखौ जोङो रोजाबनाय मोसानाय दामनाय होनो जों बेखौ लानानै जोङो संगीत जायो मोनसे संघ' जायो आरो बेखौ लानानैनो जोङो आह जोङो जोङो पुरा संगीत खालामनाय जायो संगीताव संगीताव जोंहा एरैबायदि मोनसे मोन्थोर हाबनानै दं जायखौ जोङो खुगाजों बुंनो हाया जायखौ जोङो आह जों आसि दिन्थिनानै हाया जों बेखौ मेथाइ जों जोङो प्रकाख खालामना होनो हायो जों मेथायजों जोङो जोंहा खोना होनानै जोङो मोन्थि होनो हायो आरो बेखायनो बेखायनो जोङो दोंसे मेथाइजों गावनि दिन्थिफुनायखौ जोङो फोरमायनो हायो